ہمارے ضلع میں بہت ساری عبادت گاہ ہیں موجود ہیں جیسے كہ مسلم سماج میں مسجد كے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے كے لیے جاتے ہیں اور قرآن كی تلاوت كرنے كے لیے جاتے ہیں اس كے علاوہ عیدین كی نماز كے لیے جاتے ہیں اسی طرح مندر وغیرہ بھی موجود ہیں جس میں لوگ پوجا كرنے بھی بھجن گانے بھی كے لیے بھی جاتے ہیں اور بھی بہت ساری عبادت گاہیں موجود ہیں جہاں پر طرح طرح كے لوگ جاتے ہیں اور وہاں اپنی عبادت كیا كرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے یہاں بہت سارے تہوار منائے منائے جاتے ہیں جیسے كہ فارسی فیسٹول منایا جاتا ہے دیوا میں میلا وغیرہ بھی خوب خوشی كے ساتھ منایا جاتا ہے جہاں پر لوگ اپنی عبادت وغیرہ كیا كرتے ہیں